जय झूलेलाल महाराष्ट्र बि अहिड़ो राज्य आहे जेको पंहिंजे हथ सां ठहियल शयुनि जे करे मशहूरु आहे अलॻि अलॻि तरीक़नि जा शॉल चादरूं चंपल ठहंदा आहिनि शॉल में बि सिल्क कॉटन जा अलॻि अलॻि मटिरियल युज़ करे ठाहींदा आहिनि चादरूं में पंहिंजे हथनि सां एम्ब्रोडरी भरे करे विकिणंदा आहिनि सावंतवाड़ी जॻह में लकिड़ियुनि जा नंढा नंढा रांदिका घर जी नंढी नंढी शयूं ठाहे करे माण्हू विकणंदा आहिनि घणई माण्हू वठी करे हुन खे पंहिंजे घरनि में सजाईंदा आहिनि मोतियुनि जा पर्स ठाहिनि कोल्हापुरी चंपल ठाहिनि हथ सां भरियल पैठानी साड़ियूं ठाहिनि इहे सभु कला महाराष्ट्र राज्य में बि चङाई मशहूर आहिनि ऐं जाम माण्हू वठी करे पंहिंजे घरनि खे इन्हनि शयुनि सां सजाईंदा बि आहिनि जय झूलेलाल